खेतमे काज करैत काल लोक जे अपन मनोरंजन करैत छथि से मनोरंजनके साधन अछि खेतमे काज करैत काल गाबल जाय

ओ खेतमे काज करैत कालमे गीत गाबै छथिन जे लोक गीत अछि मिथिलामे फेमस प्रसिद्ध जे अछि ओ गीत गाबि कऽ अपन काज मे अपन मोन लगबै छथिन आ काजो होइये आओर शरीर के पतो नहि चलैत अछि ओहेन गीत ओ सब गाबि गाबि कऽ झुमैत हुये अपन घरक काज करैत छथि